हाँ आपको मधेपुरा जिला में घूम क्या क्या घूमना है बताइए हाँ जैसे कि देखिए मधेपुरा में आपको एक सिंहेश्वर मन्दिर है जोकि भोला बाबा का मन्दिर है बहुत ही प्रसिद्ध है तो वहाँ आप आकर घूम सकते हैं और मेला भी बहुत अच्छा खासा वहाँ पर लगता है जोकि सावन में जो है आपको अच्छा खासा मेला लगता है और काफ़ी भीड़ भी रहती है तो भीड़ को कम करने के लिए कुछ वहाँ पर आवश्यक सामग्री यूज की जाती है फिर अच्छे से सभी की पूजा हो पाती है उसके बाद जो है आपको मधेपुरा डिस्टिक जो है एक नदी के किनारे है तो वह नदी भी आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मधेपुरा जो है आपको एक मतलब अच्छा एरिया है तो यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है वातावरण का अनुभव कर सकते हैं और कोई आप नाम सुना मधेपुरा जिला के बारे में पहले नाम सुने हैं क्या हाँ यहाँ पर जो है आपको अभी जो है हाल ही में मेडिकल कोलेज और आपको इंजीरिंग कोलेज भी खुला है तो मेडिकल कोलेज में भी इलाज अच्छा खासा होता है तो वहाँ भी आप आकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल कोलेज आकर अपना दिखा सकते हैं डॉक्टर को अच्छी पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है बी एन मण्डल यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर आप जो है सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर पी एच डी तक जो है आप कर सकते हैं पढ़ाई तो बी एन मण्डल जो है यहीं की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जोकि आपको बहुत सारे जिले से आदमी आते हैं और यहाँ पर एडमिशन लेते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं अगर आप पी एच डी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट से भी पी एच डी हो जाएगी और यह मैट्रिक से लेकर इण्टर बी एड सब यहाँ पर होता है सभी सब सब्जेक्ट से आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी है यह

और फिलहाल तो यही मन्दिर है और उसके बाद आपको मधेपुरा में यही कोलेज वगैरह हैं घूमने के लिए आइए कभी घूमने घुमाओ